अंजी अंकल जी आं बड़ी बड़ी लकड़ी दा बड़ी बड़ी लकड़ी दा जियां बैट सफेदे दा होंदा फिर अखरोट दी लकड़ी दे बी बनदे बैट तुसें केह्ड़े चाहिदे बैट आं मिली जाह्ग बिल्कुल मिली जाह्ग किन्ने चाहिदे रेट अंकल जी तुसें केह्ड़ा चाहिदा मीडियम चाहिदा बड्डा चाहिदा अट्ठ सौ कोला शुरू होई जाना ते फिर मैहंगाई केह् करचै फिर अच्छा ओह् बक्खरे गै लैने पौने न ओह् कुत्थें रौंदे न

अच्छा बिलकुल ठीक